बच्चों की तबियत ख़राब रहती है तो बच्चों को सादा खाना बना के देते हैं बच्चों को जो पसंद है वह बना के देते हैं जो हानिकारिक ना रहे वह ना बना नहीं बनाते हैं जो मतलब बिमारी में जो अच्छा रहे खाना वही बना के देते हैं बच्चों ने बोला कि यह बना के दो तो वही बनाकर देना पड़ता है बच्चों ने कहा कि हमको यह खाने की इच्छा हो रही है तो हम यही खाएँ बनाकर देंगे बच्चों ने बोले क्या हमको यह नहीं खाना हमको यह खाना है वही बना के देना पड़ता है बच्चों को सेहतमंद चीज़ों चीज़ें भी देना पड़ता है तबियत ठीक नहीं रहती तो तबियत ख़राब रहती है बच्चों की तो उनके दिल को जो लगता है वह वही बनाकर देते हैं वही बनाकर देते हैं बच्चों को हमको यह नहीं खाना हमको यह बनाकर दो वह नहीं खाना हमको वह बनाकर दो बनाकर देना पड़ता है क्योंकि बच्चे खाना ज़रूरी है बच्चों की सेहत के तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों की नहीं खाने की इच्छा है तो बच्चा जो खाने को देखता है उसे खाना पसंद आ जाता है मतलब जो पसंद रहता है तो वह खाना दो तो वह बच्चा खा लेता है नहीं तो